हेलो जी आप कामना मैडम बोल रईं हैं क्या अच्छा मेरी एक फ्रेंड से मैंने आपका नंबर लिया था वो क्या है मैं मैं कटनी से ही बोल रही हूँ मैं ज़रा कल दिल्ली से आई हुई हूँ मुझे कटनी में मेरी जॉब है उसके थ्रू मेरा यहाँ पर आना हुआ है तो मैंने आपके एक पहचान वाले से नंबर लिया था आपका उन्होंने बताया कि आप रेंट पर घर के लिए ये सारी अरेंजमेंट करवा सकते हैं मुझे फ़िलहाल एक रूम चाहिए था घर चाहिए था रेंट पर चाहिए था रहने के लिए जॉब करना है मेरा तो तो आप कैसा क्या कुछ मुझे मतलब मैरिड हूँ मैं मुझे घर चाहिए था फैमिली के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था पर अपने यूज़ के हिसाब से ही चाहिए था मैं कैसा क्या आप मैं बता सक बता रही हूँ आप उसके हिसाब से आप बता दीजिएगा हो पाएगा तो क्या रेट रेट वगैरा उनका क्या चलता है फैमिली के हिसाब से रेंट का हाँ हाँ

नॉन ए सी चाहिए है पर यही कि मेरी सिक्योरिटी के हिसाब से मुझे सेकेंड फ्लोर में अगर ऐसा कुछ रूम मिल जाता है तो सही रहेगा उसका आपकी नज़र में अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइए उसका रेंट वग़ैरह क्या है कितना बिजली का बिल पानी का बिल सब कुछ अच्छा उस में क्या क्या रहेगा

पानी का पानी का उस में रेंट पर रहेगा टेन थाउजंड में एटैच और बिजली का अदर अलग से देना होगा तो मैडम आप कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहें इससे कम थोड़ा नॉर्मल में अच्छा हाँ मॉडल किचन वग़ैरह मॉडल किचन फिनिसिंग सारी चीज़ें टाइल्स वग़ैरह सब कुछ अच्छा है तो मैडम आप कब मिल सकती हैं मुझे नो नो मैडम आप मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम दिन बता दीजिए आपका कब मिल सकती हैं तो मैं हाँ हाँ

तो ठीक है मैं मंडे को आती हूँ बट आप किस टाइम पर मिल पाएंगे मुझे क्या है मेरी जॉब रहती है दिन में दस दस से रहती है मेरी सिक्स पी एम तक तो उसके बाद ही मैं आपको नाइट में मिल पाऊँगी तो आप मुझे बता दीजिए क्या अच्छा सुबह मिल पाएंगी ठीक है देख लेंगे पर आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा कम रेंट पर अच्छा थोड़ा सा मिल जाए

अच्छा ठीक है मैडम थैंक यू